जानवर के जैसे चरने के लिए जैसे मैं घास बोती हूँ और दुब हरी हरी चारा है ओ खाते हैं तो अच्छा है लेकिन जैसे प्लास्टिक है प्लास्टिक खा लेते हैं जैसे प्लास्टिक में आलू और छिल कर बाँधती हूँ और इससे वो खा लेते है तो जानवरों को नुकसान करता है और जैसे धुप में लोग लग जाती जैसे घाम में जानवर जाते हैं तो उसको लु लग जाती है हांकने लगती है और जानवर जैसे इसे ऐसा मत देखो इतना धूप है जानवर को बाहर रखेंगे तो बाहर से उनको धूप लगेगी और लू लगेगी जानवर को जानवरों को नुकसान पहुँचता है और हरी चारा में से दुब हुआ और और बर्शिम बर्शिम को बोया जाता हम लोग बोते हैं उसको काटते हैं उसको जानवर को अच्छा ला अच्छा होता है और जैसे गेहूँ बोते हैं उसका भूसा जो होता है वो भी जानवरों को अच्छा है जानवर को खाली नुकसान करता है धुप और जिसे धुप में इसको ठंडा पानी पिलाओ उसको नुकसान पहुँचता है और जानवरों को लिए प्लास्टिक भी नुकसान करती है खा लेते हैं तो नुकसान ज़्यादा करता है वो हरा हरा सारा दिन उसको सही पड़ेगा जैसे जैसे घाम में धूप में चारा है उसको जो हम खिलाए तो और अच्छा है और घाम में से ले जाएँगे तुरंत डालेंगे तुरंत खिलाएँगे तो उसको अच्छा नहीं तऊ वो नुकसान पहुँचता है जानवरों को जानवरों को अच्छा अच्छा भोजन दें और धूप में ज़्यादा जानवरों को रखें ना और जानवरों को ज़्यादा धूप में बांधे ना और उसको अन्दर बांधे सुबह जानवरों को सुबह जैसे घाम दस बजे तक अन्दर कर दें बाहर ना रखें नहीं उसको जानवरों को नुकसान पहुँचता है जानवरों को बहुत बचाया जाए बचाया जाए बाहर इतनी सी प्लास्टिक ना खाएँ और प्लास्टिक खाएँगे तो उसको नुकसान पहुँचेगा नुकसान पहुँचेगा तो उसको सुई दवाई दिवाएँगे तो वो ठीक होगा जानवरों को सही ढंग से रखना चाहिए जानवर पालने से पाले है तो अच्छो अच्छा ढंग से रखना चाहिए